औ ओइ हे आं सार सन्दन बर' आङो बरबरिनिमोन आं नोंथांनियाव दाखालि एदमिसन लाहैदोंमोनना आङो रानिंनि थाखाय आं बिखौसो हमना मोनाखैदि आं रानिंखौ बोरै आं स्टार्त खालामनो खालामखायामोन सार सार ओमफ्राय दाइतनि बागै इसे बुंदो नामा दे सार होनबालाय